औ सोर बुंदों मोनलाय आतसा आतसा आतसा माबाफोर अ'ह'ह' दे दे मोजां नै सोलिगासिनो दं बिदिनो ओइबार होनाय नायनोसै थ्राय खालामनायसै गोराफ्रा मा होनो गेलेनो मोनबा गेलेनोसै बेनोथ' नोंसोरबो गोसो होदो एसे जोंनि मोजां मोजां मावनायफोरखौ सिगांनि मावनाय फोरखौ एसे मोजाङै माबा खालामना होदोब्रा फ'खास आव बिदिनो सेनेलफ्राव नोंसिनि नोंसिनि सेनेलफ्राव मोजां फ'खासाव खालामनानै होदो आरो पाब्लिकफ्रा एसे मिथिथोंसै दे नाजागोन दे नोंसोरल' एसे बोलो नोंसोरबो माबा नांगौलै एसे मोजां मोजां फ'खास आव लाबोनांगौ जों बुंनायफोरखौ जोंबो मोजां मोजां मावबोबायना दा

मारै मारै नोंगौ नामा है होनग्राफ्रा होनखायोब्रा नोंखौ होननांगौलै हा जोंबोथ' मोजांखौनो मावबोदोंना मालाथो गाज्रि मावा माबादो एसे औ दे एबार देरहागोनब्रा देरहाथारगोन नोंसोरबो माबा ओंखायनो जों एबार देरहाथारगोनब्रा थांनाय बारावबो एसेयावनोथ' माबादोंना जोंनो देरहागौमोन दा बे अबर' थबर' सोमजिनायावसो माखासे एसे

दे दे दे आं ओरै माबाथिं मा होनो चिरां गाबोनहाय ओरै चिरांथिं थांगोनथ' एसे थ्रेन्स नि मबिलाइस खालामहैसै माबा ग्रासिब लेभेलाव पाब्लिकफोरखौ एसे मिथिहोनोसै आर दाथ' ल'केल आवथ' थिगैनो दं दंनाया आरो माने बे माने गोजौ लेबेलनि माखासे हाबबायथ' बेनो जोंनि मानसियाबो दा ओंखायनो जों सानो जोङो जोंनि बे माने ल'केल पलिटिकेल पार्थि आनो देरहानांगौ होननानै जे जों सानो आरो दा बा जों देरहायोब्ला जों मोजांङानो खालामो जोंहाथ' जों नेसनेल लेबेलनि पलिटिकेल पार्थिजों जों मोनदांआथ' जोंनि जायगायाव जों नेसनेल लेबेल पलिटिकेल पार्थिखौ जों सोसननोखौ जों लुबैया दा ओंखायनो नों औ औ औ मानि नङाबा जोंथ' बिसिनि माबाखौ फात्ता मोनस्लाबा ना दा ओंखायनो जोंना गामि गामि सिंफोरावबो जामबा जामबि फोरखौबो कन्भेन्स खालाम हैनांगौ जायो फिसोरखौ थांनांगौ नै आं दा गाबोन ओंखारगोन गाबोन जोंना सिफ साराबो फैगोनथ' ओंखायनो थांगोन बाहाय हरै एखेबारे खैला मैला आमथेखा खैला मैला थिं थांगोन बिथिं आमगुरिआव मिथिं जागोन बेनि उननिफ्राय खाजोलगाव आव जागोन बेनिफ्राय ओरैहाय माबाथिं जागोन दातगारिथिं मोनसे लागोन हजों नेपालि फोर दंथ' ओमफ्राय ओरैहाय आदिबासि फोरबो दं फ्राय दाथ' देरहानायनि सान्स आं बांसिन दं औ औ दे थिनहर थिनहर माबायाव थिनहरदो ओ एगारथानिफ्राय दं माबायाव मा होनो खैला मैलाआव खैला मैला हाइस स्कुलनि फोथारावनो दङ' बाहाय थिनहरदो बिनिफ्राय दाइरेक्ट जों आमथेखा आव हाबगोन औ नङा आमथेखा आवसो सिगां थांग्रोगोन आमथेखाआवसो सिगां दसथाआवनो नामा औ आमथेखा नासो दसथा बिनि उनाव खैला मैला बिनि उनाव आमगुरिआव मानि दुइ घन्टा दुइ घन्टा दिपारेन्ट होदों आरो बेहाय बिनिफ्राय खाजलगाव आव ओरैनो ओंखारबोगासिनो ओंखारबोनोसै थाएम जायोबा हजों थां माबा मा होनो थांनो सानदोंमोन खिन्थु गाबोन जास्लाबनाय नंला बियो संफोर लानोसै आरो ओरै माबा थिंनिखौ दादगिरिनिखौ दादगारि मानि दादगिरि माबायाव फिसा लादों ओमफाय देउस्रि बेनिफ्राय सान्थिपुर सान्थिपुर निफ्राय रोनिखाथायाव मोनसे ओमफ्राय गुरुबासा बिदि आरो हाबाबानो उफाय गैया दा ओ दे दे दे दे दे बिदिबालाय साबायखर दै जोंखौ साप्पर्त होनायनि थाखाय साबायखर औ दे हा औ दे दे ओं